आं मोजां मोनसिननाय सल' बिजाबनि मुङा जाबाय मैहुर मैहुर सल'माखौ आं जि बिराद मोजां मोनो बेखौ आङो खेबब्रै खेबबा फरायखांबाय बेवहाय जोङो बे सल'मायाव जाहैबाय गोदोनि जोंनि बर'फोरनि हाग्रा सेराव राइजो जानाय समाजारि सावगारिया आबुङै बेरखांदों बिनि थाखायनो आङो बे सल'माखौ जोबोर फरायनो मोजां मोनो बेवहाय जोंनि मानसिया गोदो बिदिनो फलान खालामनानै हाग्रायाव मैहुर खालामनानैसो जायोमोन बेफोरखौनो फाननानै जायोमोन ना बेदरफोरखौ मैहुर थांनानै लाबोनानै जाफैनाय जायोमोन दा बेबायदिनो बेफोरबायदि स' जोंनि बर' समाजनि सावगारिफोरा बे सल'मायाव बेरखांनाय दङ दा बे सल'खौ फरायनाया आरो बेवहाय सानै सेंग्रा सिख्ला मोननि मोजां मोनलायनायनिबो दङ दा बेफोरखौबो माने मोजां मोनो आरो आं बेफोरखौनो एन्थारेस मोननानै खुसि मोननानै गोजोननाय मोननानै बे सल'माखौ फरायनाय जायो दा बे सल'माया सावथुन महरै ओंखारखाबाय आरो आङो नायबायबो